हाँ दूसरे पक्ष के व्यवसाय हैं कि जैसे खान में काम करना दुकानों पे काम करना कहीं और बाहर शहर में जाकर काम करना सभी लोग करना पसंद करते हैं फिर भी किसान खेती करना ज़्यादा जरुरी समझता है क्योंकि वो खुद का पर्सनल व्यवसाय होता है कोई बिज़नेस करना चाहता है कोई नौकरी करना चाहता है काफ़ी गवर्नमेंट नौकरी भी कर लग जाते हैं इस तरह से सभी लोग अन्य क्षेत्र में व्यवसाय करना पसंद करते हैं